अपोलो रेस्टोरंट न्ही हांवेन येदोळूच तुमकां जेवणाच्या पार्सलाची ऑर्डर दिल्ली आतां जाला अशें की हांव म्हजी गाडी घेवन बरोच फुडें पावलां आनी त्या मुळे म्हाजो पयलीचो पत्तो जो आशिल्लो हावज नंबर तिनशे वीस पोळें काणकोण गोवा पूण आतां म्हाजो जो दुसरो पत्तो आसा तो तुमकां दिता तो आसा घर क्रमांक तिनशे सत्तर बार्रका कडेन कृष्ण मंदीर आसा तेज्या मुखार शेळी काणकोण गोवा तरी थंय तें मातशें म्हाजें पार्सल पावयात हां